असां सिंधियुनि जी जनवरी महीने में लाल लोई ईंदी आह हुनजी तारीख़ तेरहं जनवरी फिक्स हूंदी आहे असां उहो लाल लोई ॾींअं थधो ॿारे करे हुनमें लकड़ियूं वकड़ियूं विझी करे हुनखे ॿारंदा आहियूं हुनजी पूजा वूजा कंदा आहियूं ऐं नारेलु तोड़ंदा आहियूं उन खां पोइ ईंदी आहे होली होलीअ ॾींहुं असां असां हो घीअर ऐं प्रागूं वठी करे सभिनी गॾु खाईंदा आहियूं भॻिवान ते भोॻु लॻाईंदा आहियूं धीअनि जे घरु पठिंदा आहियूं उन खां पोइ ईंदो आहे चेटी चंड चेटी चंड असांजे झूलेलाल साईं जो हूंदो आहे हुन ॾींहुं असां दरिया ते वञी करे अखो वखो चाड़ींदा आहियूं ऐं हुते बि वञी पूजा वूजा करे ईंदा आहियूं प्रशाद ठाहींदा आहियूं सभिनी खे विराईंदा आहियूं हुन खां पो ईंदो आहे रक्षाबंधन रंक्षाबंधन में असां पंहिंजे भाउरनि खे रखड़ी ॿधंदा आहियूं ऐं असांजो उहे भाउर भाउर खर्ची ॾींदा आहिनि ऐं ख़ुशि थींदा आहिनि असांजा भाउर इ ऐं पो ईंदी आहे थधिड़ी थधिड़ी ॾींहुं असां लोला वोला पचाईंदा आहियूं ॾही भला खाईंदा आहियूं भाॼी वाॼी सभु ठाहींदा आहियूं छो जेको तरण जो हूंदो आहे उहो बि खपंदा आहियूं पोइ मंदर वञी माता ते प्रशाद चाड़िंदा आहियूं पोइ सभई खाईंदा आहियूं सभिनी खे थोरो प्रशाद विराईंदा आहियूं उन खां पोइ ईंदी आहे महालक्ष्मी महालक्ष्मी ॾींहुं असां ब्राह्मणी खां वठी सगरा वठी ईंदा आहियूं पोइ सगरनि खे गंढु भधे करे पोइ इहो टिकरा तरे करे उहो थोरो सीरो वीरो ठाहे करे माउ जे वठी वेंदा आहियूं पोइ हुते वञी पूजा करे ईंदा आहियूं ऐं पोइ ईंदी आहे दीवाली दीवाली ते बि असां सब मिठाइयूं मिठाइयूं विराईंदा आहियूं घर खे साफ़ सफ़ाई कंदा आहियूं माता जी पूजा आरती जी पूजा कंदा आहियूं सभु कंदा रहंदा आहियूं ऐं ख़ुशियूं मल्हाईंदा आहियूं घर जूं सफ़ाइयूं कंदा आहियूं नवा नवा कपिड़ा पाईंदा आहियूं सभिनी खे हिकु ॿिए खे वाधायूं ॾींदा आहियूं हैप्पी दीवाली कंदा रहंदा आहियूं